धा पंदरा वर्सां पयलीं भारतांत लोकांचो दिनक्रम म्हणजे णव ते पांच जॉब आशिल्लो वेळ वचपा खातीर तांकां फक्त टि वी रेडियो आनी टॅलिफोन हें इतलेंच उपलब्द आशिल्लें आज काल भुरगीं जांव किंवा जाणटी जांव सगळ्यांक इंटरनॅटचो वापर करपाक खूब सोपें आसा गुगलाचेर कितेंय सर्च केलें की जायत्यो गोश्टी सापडटात आज कालचीं जाण्टीं सुद्दां वॉट्सऍप आनी युट्यूब यूज करतात कोवीडाच्या काळांत जेन्ना सगळ्यांचो वेवसाय घरांतल्यान जालो शिक्षण सुद्दां जेन्ना ऑनलायन जालें तेन्ना भुरगीं जाण्टीं सगळीं ऑनलायन सगळ्यो गोश्टी करपाक शिकलीं शॉपींग म्हण किंवा काम म्हण शिक्षण म्हण सगळें ऑनलायन आज काल बिजनस सुद्दां ऑनलायन जाता युट्यूबर एक मनीस घरांत बसून जर तर ताका आपल्या कलेचें कितेंय सादरीकरण करपाक जाय जाल्यार तो एक व्हिडीयो करून तो युट्यूबाचेर अपलोड करूंक शकता जितले ताका लायक्स मेळटात आनी सपोज त्या लायक्सांची एक लिमीट क्रॉस जाली जाल्यार तातूंतल्यान तांकां पयशे सुद्दां मेळटा आनी अश्या तरेन घरांत बशिल्लीं बायलां सुद्दां जीं भायर वचून नोकरी करूंक शकनात तांकां सुद्दां एक बऱ्या पैकी पयशे कमोवपाचें एक ऑप्शन मेळ्ळें थँक यू